हाँ यदि मेरे घर में शौचालय है तो फ़ायदा यही है जो शौच करना रहता है वह एक बगल में एक साइड में शौचालय रहता है और साफ़ सुथरा रहता है हमें कोई बीमारियाँ या कोई अन्य तरह की दिक्कत नहीं होती है और अगर शौचालय मेरे घर में नहीं होता है तो हमें सुबह उठकर दूर खेतों में जाना पड़ता है और जाकर फिर आना पड़ता है अगर रात बिरात मतलब शौचालय लग जाने के बाद क्या दिक्कत होती है जो फिर हमें वहाँ बच्चे बुतरू जो भी होते हैं वह जा नहीं पाते हैं तो आसपास ही मतलब गन्दगी बैक्टीरिया फैलती रहती है उससे बच्चों हम सब बीमार पड़ते रहते हैं बीमार पड़ते ही फिर अस्वस्थ हो जाते हैं और हमें अस्पताल का चक्कर काटना पड़ता है यही सब कठिनाइयाँ हमलोग को झेलनी पड़ती हैं और शौचालय अगर घर में बना हो तो वही अच्छी स्वास्थ्य अच्छा हर चीज़ समय के अनुसार होती रहती है और उससे हम अस्वस्थ नहीं होते हैं और हम यही सब हमसे सुविधा देने शौचालय घर में ज़रूरी है नहीं तो आसपास कितना भी बैक्टीरिया होती है गन्दगी फैली हुई है वह सबसे हमलोग आसपास के लोग सब को अस्वस्थ रहना पड़ता है क्योंकि जहाँ रहते हैं वहीं कोई कुछ कोई कुछ गन्दगियाँ फैला देता है और गन्दगियाँ फैलाने के बाद यह सब हमको अस्पताल दौड़ना उल बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं अगर शौचालय मेरे घर में रहता है तो उसमें हम अपनी सब सुविधा मिल जाती है तो हमें डॉक्टर के पास जाने से बीमार पड़ने से अस्वस्थ रहने से यह सब की सुविधा हमें मिलती है और कठिनाइयाँ उसमें झेलनी नहीं पड़ती हैं जिसकी वज़ह से शौचालय गाँव शहर में यह चीज़ ज़रूरी होती है आवश्यक भी है शौचालय घर घर होना चाहिए और अनिवार्य भी है नहीं तो यह सभी कठिनाइयों से हमें गुज़रना पड़ेगा ठीक है